हैलो कविता बोल्ला दी कविता साढ़े घर धाम ई आना ई तू आहो आहो कल्ल कल्ल आहो कल्ल धाम ऐ ते कन्नै सारें आ लेई आयां अपने आहो लायो चक्कर चल ठीक ऐ